खेल जैसे होलै ने हमरा आर गाँवमे तऽ हमरा आर गाँवमे जैसे शहर आरमे जे छै ने से कइ तरह मतलब बहुत तरहके खेल होइत छै जैसे होलै

बहुत तरहके खेलल जाइत छै जेकि अथी आरमे जैसे होइत छै ई मतलब पतङ्ग भी उड़ाएल जाइत छै जनबरी आरके जनबरीएके दिसे आबैत छै ताहिके बाद खेलल जाइत छै ओहिमे छै सब भाग लेल जाइत छै इसकुल आरमे भी जे छै बिद्यार्थी लोग गेल तऽ कइ तरहके जैसे भौलीबाॅल भेलै ओहि सबमे छै से भाग लेलक बढ़िआँ से दुन्नू तरफके आदमी रहल दुन्नू तरफके आदमी रहला बाद कबड्डी जैसे होएल कबड्डी खेलैलक कभी